आप जे पी मॉल से बोल रहे हो आपके मॉल में क्या क्या मिल जाएगा हाँ हाँ मैं हरदा से बोल रही हूँ हाँ हाँ चायपत्ती शक्कर आटा दाल सब मिल जाएगा तो रेंज क्या क्या है उनकी तो अपने हिसाब से फिर वी क्या रेंज हो सकती हैं

शक्कर हुई चायपत्ती दाल पास्ते मैगी पानी पुरी कुरकुरे बिस्किट चॉकलेट

ये सब चाहिए था हाँ अभी ऑडर कर देती हूँ फ़ोन पर हाँ ऑनलाइन पेमेन्ट ऑनलाइन हाँ बिल बना दो इतना ही बस नहीं अभी तो इतना ही चाहिए हाँ और लगेगा तो बता देंगे हाँ घर भिजवा दो अन्नापुरा छोटी सिंधी कालोनी ओके ओके ठीक है